यहाँ के सारे विद्यालयों में स्कॉलरशिप नहीं मिलती केवल सरकारी स्कूल में ही स्कॉलरशिप मिलते हैं और वो भी सारे बच्चों के लिए सुविधा नहीं हैं सब सिर्फ पिछड़ी जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए ही स्कॉलरशिप आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिछली कक्षाओं में साठ से ऊपर प्रतिशत लाते हैं एग्जाम दे कर तो उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से देख नहीं पाते सुन नहीं पाते चल नहीं पाते तो ये उन लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप आता है और उनके लिए स्कीम ये है कि उनके परसेंटेज ज़्यादा हो जैसे कि सिक्सटी हो तो ही उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है वरना स्कॉलरशिप कैंसल हो जाते हैं